हैलो हम रूपौलीसँ बजैत छी यौ हमरा टेम्पू चाही दरभंगा जयबाक अछि हँ बहुत दिनसँ अहाँसँ भेँटो नहि भेल अछि कोनो झगड़ा दौन भेल अछि नहि नहि अबैत छी कतय जयबाक अछि दरभंगा हम कही हँ अप डाउनके कतेक भाड़ा लेब पाँच सए टका लेब हँ किछु ठीके अछि आबि जाउ अहाँ ई जायब भरि दिन रहब खायब पीयब हँ तकर बाद साँझ तक आबि जायब की बुझलियै हँ हमहूँ छलहुँ आओर दू तीन चारि आदमी जायब हँ तखन ई होयत भरि दिन लागत ठीक अछि फेर हमरा पहुँचा देब ठीक अछि आओर सभ ठीक ठाक आबि जायब एगारह बारह एक बजे तकमे एकर बाद जायब आ साँझ तक हम आबि जायब